शत प्रतिशत सत्य भई टूरिस्ट उहे आहिनि जेके सॼी दुनिया जी ॼाण हिते वेठे वेठे ॾींदा आहिनि टुरिस्ट सां ॻाल्हाइण पंहिंंजो पाण में हिकिड़ो अलॻि आज़मूदो आहे उन्हनि सां ॻाल्हाइण उन्हनि सां हितां जी ॻाल्हि पंहिंजी ॻाल्हि हुन सां शेयर करण हुननि जूं ॻाल्यूं ॿुधण हुननि जे ॿिएं जॻहयूं जिते घुमी आया आहिनि हुतां जूं ॻाल्हियूं हू शेयर कनि त पंहिंजो नॉलेज ज़रूरु वधंदो आहे कुझु ॻाल्हियूं हुंदियूं आहिनि जेके सतही तौरु ते हूंदियूं आहिनि उहे न्यूज़ में मिली वेंदियूं आहिनि पर जॾहिं उन्हनि खे गहिराईअ सां समुझिणो हूंदो आहे ॿुधिणो हूंदो आहे त उहो हिकु टूरिस्ट ई ॿुधाए थो सघे हिकु पर्यटक ही ॿुधाए थो सघे घुमण वारो माण्हू हुन जॻह ते रूबरू थी ईंदो आहे जॾहिं रूबरू तव्हां कंहिं धरतीअ ते कंहिं जॻह ते कंहिं स्थान ते आहे उहो त उतां जी जेका ज़मीनी हक़ीक़त जंहिं खे चइबो आहे उहा ख़बर हूंदी आहे तव्हांखे ऐं ज़मीनी हक़ीक़त सचु जेको हूंदो आहे उहो ॿुधाईंदी आहे न कि ॿीं ॻाल्हियूं जेके टुरिज़िम खे बढ़ावो ॾियण लाइ कयूं वञनि उहे थींदियूं आहिनि कच्छ धोरडो गुजरात जे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में धोरडो जॻह हींअर तमामु फ़ेमस थी रही आहे वाईट रण जे नाले सफ़ेद रण जे नाले सां सफ़ेद रण जी हक़ीक़त हुनखे नालो सफ़ेद रण छो ॾिनो वियो छो त हुन ज़मीन ते उते समंड जो पाणी अची करे उहो रिटर्न थींदो आहे त उतां सॉल्ट जी लेयर ॼमंदी आहे हुन रेत ते उहा ज़मीन हिकु तरह जी लॻ तरह जी रेत वारी ज़मीन आहे साॻे वक़्तु हुन में जेको पॉर्शन टुरिस्ट जे लाइ डेव्लप कयो वियो आहे हुते ई हली सघे थो टुरिस्ट बाक़ी जॻह ते दलदल आहे उहा ॾिसण में उहो मथां वाईट थो ॾिसण अचे पर जॾहिं हुन ग़लति जॻह ते पेरु ॾिनो वञे त उहा दलदल आहे ऐं माण्हू हुन में दसिजी वेंदो ऐं उहा दलदल एतिरी ख़राबु एतिरी स्मेल वारी हूंदी आहे कि हुन माण्हूअ खे पोइ वरी घुमण जो सॼो अट्रैकशन ई हलियो वेंदो आहे त इहा हितां जी ज़मीनी हक़ीक़त आहे इहा ज़मीनी हक़ीक़त जेको टुरिस्ट उते थी ईंदो हुनखे ई ख़बर पवंदी पर टीवीअ ते तव्हांखे वाईट रण जे नाले सां एतिरो लुभाईंदा कि तव्हांखे हुते वञण जो हिकदमि मनु थी वञे ऐं हुनजो वरी ब्रांड अम्बेसेडर रखियो वियो आहे अमिताभबचन खे त पब्लिक खे चङो वणियो ऐं उहो अचण शुरू थी पर ज़मीनी हक़ीक़त इहा हुई कि हुते वञण खां पोइ तकलीफ़ूं ॻणियूं पिए थियूं पोइ हिन तरफ़ गुजरात सरकारि जो ध्यानु वियो ऐं हुन चङो सुठो पोइ हुते डेव्लपमेंट कयई डेव्लप करे उहो एरिया ई बंदि करे छॾियईं जिते वञण जी रिस्क हुई ऐं हाणे त ॾींहों को ॾींहुं हुते वधाईंदा वेठा वञनि हुते गुजरात सरकारि पंहिंजा टैंट वग़ैरह हया अथेई रहण जे लाइ राति जो हिन सॼे ॿिनि महीननि जे हिनजे कार्नीवल में सीज़न में ॿ चांदनी राति ईंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि ॿिन्हीं चांदनी राति ते उहो समा हुनजो ॾिसण जहिड़ो हूंदो आहे वाईट रण जो हुन ॾींहुं हक़ीक़त में उहो इअं लॻंदो आहे कि चांदीअ जी हिकिड़ी चादर विछायल आहे सॼी ज़मीन ते